अॼुकल्ह घर घर में इंटरनेट मोबाइल ल ॿारनि जे हथ में ॾिनो वञे थो छाकाणि वधीक टाइमपास ॿार पंहिंजे मोबाइल ऐं इंटरनेट में व्यस्त लॻा पिया आहिनि ऐं उते उन्हनि इंटरनेट में तरह तरह जूं रांदियूं ऐं गेमूं उन्हनि खे ॾिसणु रहनि थियूं जंहिंसां उन जो शरीर जूं काफ़ी तकलीफ़ु वधनि थियूं जंहिंमें जंहिंसां असांजे अखियुनि जी नज़र कमज़ोरु थिए थी ऐं ऐं उन जा जेके इंटरनेट जा मोबाइल जा वाइब्रेट असांजे शरीर में थिए थो उहा असांखे काफ़ी अॻियां तकलीफ़ु थिए थी